ہماری تمام مذہبی رسومات چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے ہو وہ اس کے لیے بہت اہمیت اور ہمارے ثقافت میں اس کی اہمیت ہے کیونکہ یہ مذہبی رسومات ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم الگ پہچانے جاتے ہیں ہماری شناخت ہے ہماری ایک جا ایک پہچان ہے سماج میں جس سے ہم جانے جاتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے یہ تمام جو رسومات ہیں تمام مذہب کی رسومات یہ ایک دوسرے کو الگ کرتی ہیں اسی لیے اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے